ہم کسی مقصد کو ہدف کو پورا کرنا ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا میعاد وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو تکمیل روز تھوڑا تھوڑا کر کے اس کام کو انجام دیتے رہیں تو جب وہ آخری جب منزل ہوگی وہ ہمارے لیے آس آسان ہوگی ورنہ دشوار ہوگی عین وقت ہم اس کام کو انجام دینے کے لیے ہم ہلکے میں لے کے بیٹھے رہے تو جب کام سر پہ آ آن پڑا آ گیا تو ہم کرنے میں دشواری ہوتی لہٰذا ہم اس کو پابندی سے اس کو اس کام کو انجام دیتے رہے تو ہم مقصد کو ہم ہدف کو کامیاب ہو سک